अच्छा तुस इत्थें आपर्चुनिटी कैरियर आपर्चुनिटी दी गल्ल करा दे काउंसलिंग दी इत्थै ते स्हेई सनां तां कोंसलिंग कुंसलिंग किश होंदी न बस एह् ऐ कि जियां साढ़ै भ्राऽ होई गेआ कोई बड्डा उनें पढ़ेआ कोई पी जी करी ओड़ी ठीक ऐ जां कोई ज्यादा ग्रैजुेशन करी ओड़ी उ'यै सनाई उदा कि इ'यां करना उ'यां करना मतलब एह् सटीम चुक्कनी चाहिदी न्हाड़ै कन्नै तुसें इ'यां औना तुस अगर तुस कै कैह्दे च ओह् होंदा कियां इंट्रस्ट लैना केह् करना केह् कियां ओह् करना उस ओह् करी सकदे बाकी ते जम्मू च ऐसी कोंसलिंग होंदी नी ऐ ते रेही गल्ल में आपूं बाह्रमीं पढ़ी दी मिगी ज्यादा एह्दे बारै च किश पता ऐ नी ऐ ते बाकी बस इ'यै कि साढ़ै बड्डे बड्डे न जिन्ने मिगी पता साढ़े बड्डे बड्डे जेह्के न थोह्ड़े पढ़े लिखे न उ'यै सनांदे कि इ'यां करना चाहि्दा न्हाड़ा कन्नै तुस इयां अपार्चुनिटी थ्होनी तुस अपना कैरियर इ'यां बनाई सकदे तुसेंगी एह् ऐजूकेशन लैनी चाहिदी एह्दे अग्गें तुस इत्थें अपना मतलब थोह्ड़ा मतलब रोज़गार बनी सकदा थोह्ड़ा ते बस मिगी इन्ना गै पता